हलो अरे नमस्ते दादा नमस्ते हाँ कैसे याद किया बताएँ अच्छा अच्छा जी जी अच्छा अच्छा तो आपका इस्कूल चल रहा है तो कै करीब कितने जोड़ी कपड़े चाहिए अच्छा तो किस कलर का चाहिए अच्छा तो आप अच्छा अच्छा तो नया इस्कूल अच्छा नीला कलर नी नीला पसंद है हाँ तो ठीक तो सुनिए सुनिए शर्ट नीला कर देते हैं और वो जो है पैंट व्हाइट कर देते हैं ठीक है और टाई टाई हाँ और टाई टाई उसपे सफ़ेद टाई लगा दी जाए ठीक है अच्छा अच्छा जूते मोजे हाँ तो मोजा मोजा व्हाइट कलर का अच्छा पूरी ड्रेस लेना तो सुनिए दादा तो सफ़ेद रंग का मोजा करवा देते हैं और सफ़ेद रंग की टाई करवा देते हैं लेकिन ये कब तक चाहिए आपको देखिए दादा देखिए दादा एक चीज़ बताएँ आपको हमारे वहाँ बहुत लंबी बुकिंग है तो एक हफ़्ते में तो नहीं मैं कम से कम दो हफ़्ते का टाइम हमको दीजिए आप फिर आपको बढ़ियाँ हम बढ़ियाँ ड्रेस बना के आपके बच्चों को इस्कूल की दे देंगे ठीक है हाँ हाँ देखिए हमने दो हफ़्ते का टाइम लिया है हो सकता कि दो दिन पहले ही हो जाय आपका आयँ तो ये समझ लीजिए कि दो हफ़्ते तो हम टाइम आप से लिए है लेकिन ये मान लीजिए कि दो तीन दिन पहले ही हो जाएगा जी जी हाँ हाँ ये ठीक है तो दो हफ़्ते का टाइम दिया है दो दिन पहले भी हो सकता है तीन दिन पहले भी हो सकता है बढ़ियाँ और अच्छी टाई बेल्ट पेटी और मोजा और जूता ठीक है जूता जूता किस कलर का चाहिए काला चाहिए या व्हाइट हाँ हाँ हाँ हाँ जो पैंट व्हाइट है तो काला जूता भी चाहिए अच्छा रहेगा पैंट व्हाइट है तो काला काला नहीं चलेगा व्हाइट जूता चलेगा ठीक है हाँ जब टाई सफ़ेद लगी हुई है और नीला जो है शर्ट है तो बहु बहुत अच्छा लगेगा ठीक है अच्छा तो ये बताइए कि हमारी फर्म को आपको किसने बताया कि आप वहाँ से खरीदें किसी ने बताया होगा अच्छा राम मिलन तिवारी जो हैं हाँ अरे अरे अरे अरे ठीक है हाँ हाँ अच्छा तो राम मिलन तिवारी ने बताया होगा राम मिलन जी जी जी जी जी तो अच्छा वैसे राम मिलन तिवरी जी जो है आप जानते हों शायद आपके वहाँ के हैं शायद वही हमारे यहाँ से ले जाते हैं ज़्यादा राम मिलन तिवारी जी आप जानते होंगे